میں نے بہت چھوٹی عمر میں جب میں سیكس كلاس میں تھی جب اپنے گلوكاری میں صلاحیتوں كو دریافت كیا تھا میں نے ایک بار چھبیس جنوری پہ گانا گایا تھا میرے استاد نے مجھ سے گانا گوایا تھا جس میں میں نے بہت اچھا گانا گایا اور انہیں بہت زیادہ پسند آیا تو انہوں نے میری كافی تعریف كری اور میرے ماں باپ سے بھی میری كافی زیادہ تعریف كری انہوں نے جب مجھے سمجھ میں آیا كہ مجھے گانے میں دلچسپی پیدا ہو سكتی ہے تو میں نے اپنے گانے میں دلچسپی پیدا كری اور میں نے اپنے اس ہنر كو كافی زیادہ آگے بڑھایا اور اب میں اكثر خالی سمے میں گانا وغیرہ گاتی رہتی ہوں اور گانا گانے كے بعد مجھے كافی زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے اور میں نے كئی لوگوں كے سامنے جب گانا گایا تو انہوں نے میری كافی زیادہ تعریف كری ہے تو جبھی سے بچپن سے ہی چھٹی كلاس سے ہی مجھے گانے میں دلچسپی ہو گئی اور میں نے اپنے صلاحیتوں کو صلاحیتوں كو سمجھا اور استاد تھے میرے اور میرے ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے اپنی صلاحیتوں كو سمجھنے میں مدد كری